کھیل لوگوں کے لیے تناؤ سے نجات دلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور ایک خوشگوار آؤٹلیٹ فراہم کر سکتا ہے جیسے کوئی انسان بہت پریشانی میں ہوتا ہے یا ذہنی تناؤ میں ہوتا ہے تو کھیل اسے ایک ذہنی سکون فراہم کرتا ہے کھیل سے خون کی گردش بڑھتی ہے اور انسان تھوڑا بھاگتا دوڑتا ہے جس سے اس کے دماغ کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے کھیل لوگوں کے لیے پریشانیوں سے بچنے کا ایک اور پریشانیوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے اور کھیل سے لوگ اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں اور برے خیالات سے اپنے آپ کو نجات دلا سکتے ہیں